گڈ ایوننگ سر سر میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے ریسٹورین میں میرے کو پانچ لوگوں کے لیے بک کرانی تھی ٹیبل جی جی میرے کو نائٹ کے لیے بک کروانی تھی اور ہماری ٹائمنگ رہے گی ساڑھے سات سے آٹھ بجے کے قریب کی تو کتنا اماؤنٹ آ سکتا ہے ٹیبل بکنگ کے لیے اوکے او سکسٹی ہنڈریڈ اوکے اور میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ کوئی پارکنگ کے ایکسٹرا چارجز تو نہیں لگیں گے اوکے اوکے تو کتنے چارجز لگ سکتے ہیں پارکنگ کے او ٹو ہنڈریڈ اور کوئی ٹائمنگ تو نہیں رہے گی اس میں کہ کار آپ کی یہاں پہ اتنی دیر کھڑی ہے اور کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں آئے گا اس چیز میں اوکے سو سر میری آپ نا ٹیبل بک کر دیجیے ہم پانچ جنے آئیں گے سات بجے کے قریب ہمارا ٹیبل بک کر دیجیے گا جی جی جی جی جی نام جنید سے کر دیجیے گا تھینک یو